ولیکم ہیلو السلام علیکم

جی میں جی میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں شوگر کو اپنی کیسے کنٹرول کروں تھوڑی طبیعت بہت خراب چل رہی ہے اور آپ بتائیں کہ میں کیا کھاؤں کیا

اچھا اچھا

اچھا

جی کم کھاتے ہیں کھاتے ہیں لیکن کم کھاتے ہیں

اچھا

اچھا اچھا ایک میری میرے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے میں انڈا نہیں کھاتی ہوں تو انڈے کی جگہ میں کیا کھا سکتی ہوں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی

ہوں ہوں اچھا

ہوں ہوں

اچھا

ہاں مجھے ایسا ہے تھوڑا سا مجھے پیاس کم لگتی ہے پانی میں اتنا نہیں پی سکتی تو میرے باڈی اتنا پانی لے نہیں پاتی ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں

اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے جی جی ہاں ہاں انشاء اللہ ہاں انشاء اللہ ہاں انشاء اللہ انشا اللہ انشاء اللہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب انشاء اللہ حافظ اللہ حفظ